پکوان کے ذریعے ثقافت کی عکاسی ایک اہم اور دلچسپ طریقہ ہے جس سے کسی بھی قوم یا علاقے کی شناخت اور ورثہ سمجھا جا سکتا ہے ہر خطے کے مخصوص کھانے اجزا اور کھانے بنانے کے طریقے وہاں کی ثقافتی تاریخی اور جغرافیائی خصوصیات کی عکاسی کرتے ہیں ہر علاقے کے پکوان میں استعمال ہونے کے والے اجزا اور وہاں کی مخصوص ماحول اور زرعی حالات کی عکاسی کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں پنجاب میں تو وہاں گندم چاول اور دودھ سے بنے پکوان عام ہیں وہیں اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو وہاں گوشت اور خشک میوہ جات زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور اگر روایتی کھانے پکانے کے طریقے کی بات کی جائے جیسے کہ دیسی گھی میں پکانا تندور میں روٹی بنانا یا مٹی کے ہانڈی میں سالن بنانا قدیم طرز زندگی کی یاد دلاتے ہیں مختلف تہوار شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں مخصوص پکوان بنائے جاتے ہیں جو ان تقریبات کی روایات اور رسومات کو نمایاں کرتے ہیں روایتی کھانے بنانے کے کئی طریقے موجود ہیں جو نسل در نسل ہوتے آ رہے ہیں مثال کے طور پر بریانی وہیں بات اگر ہم بریانی بنانے کے روایتی طریقہ بہت مختلف ہے چاول اور گوشت مرغی مٹن یا بیف بہت ساری چیز ہیں اس کے اندر اسی طرح ساگ اور مکئی کی روٹی پنجاب میں ساگ اور مکئی کی روٹی خاص طور پر سردیوں میں مقبول ہے کھانے بنانے کے روایتی طریقوں کو برقرار رکھنے کی بات کی جائے تو آج کل کھانے بنانے کے روایتی طریقوں کو محفوظ کرنے اور اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے مختلف کتابیں ویڈیوز بلاگز استعمال ہو رہے ہیں بہت سی فوڈ بلاگز اور یو ٹی براؤزر روایتی کھانوں کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ان کا مقصد صرف ویڈیو بنانا نہیں ہے بلکہ اس روایتی کھانے کو برقرار رکھنا ہے